पहिने तऽ शिक्षा विभागमे मिथिलाञ्चलमे कोनो टा नहि रहै आब लेकिन एतेक सुविधा भऽ गेलै हँ जे आब इसकुल बनि गेलै आब कऐक इसकुल गाँवमे खुलि गेल यऽ केहन केहन इसकुल पब्लिक इसकुल खुलि गेल यऽ सरकारी इसकुल गाँवमे पाँच पाँच सत सत गो खुलल यऽ पब्लिक इसकुल दस गो खुजल यऽ एकदम ओइमे बच्चा सब रन रन पढ़ैत रहैये ओकर माय बाप एकदम पाँच बजे भोरेसँ नहै सुनै सब स्नान कए पोशाक पहिरा चीज बीज दए नास्ता करा ओकरा टिफिनमे नास्ता दऽ जे बाबू इसकुल जो किन किनको मम्मी ओङ्गरी पकड़िकऽ दऽ जाइ छनि किनको मम्मी गाड़ीमे सकै छनि भाड़ा देनाइ तऽ ओइपर मे चढ़ाके विदा करै छनि मम्मी सब बड़ प्यारसँ बच्चा सबके पढ़ा रहल छै आब गाममे शिक्षा मन्त्री बहुत बहुत धन्यबादसँ होइए